हमरा गाममे जे दूबर पातर धियापुता होइ छै चाहे जे दूबर पातर जवाने लोकसभ छथिन हुनकासभके वजन बढ़ाबयके जे हमसभ उपाय बतबै छियनि ओहिमे सभसँ लोकप्रिय उपाय छै केराके दूधमे सानि कऽ आ केरा दूधके फलाहार करू दोसर की जे खाना हमसभ खाइ छी ओहिमे गाएक घीके बेसी प्रचूर मात्रामे हमसभ उपयोग करै छी तहिना जे हमसभ रोटी खाइ छी तऽ ओकरा गाएके घीमे डुबाए कऽ आओर बढ़िआँसँ एकदम चिपोरि कऽ ओहिमे घी तखन ओकरा सङ्गे हमसभ नीक जकाँ सब्जी दूध ईसभ तरकारीसभ सङ्गे खेलहुँ आओर कोशिश करै छी की ओकरा मधु शहद इहोसभ चटाबी आओर फेर प्रत्येक दिनके आहार छै ओहिमे हमसभ कोशिश करै छी तरह तरहके फल तरह तरहके हरियर सब्जी आओर तरह तरहके टॉनिक जूस ईसभ दी एहितरहसँ ओकर वजन निश्चित रूपसँ जे छै से बढ़ि जाइ छै एहिमे विशेष ध्यान रखयके छै कि ओ कोनो एहन काज नहि करय जाहिमे ऊर्जाके बेसी खर्च होइ एहिसँ हमरा बुझाइए ऊर्जा सङ्ग्रहित हेतै आओर कैलोरी ओकर बर्न नहि हेतै तऽ वजन तेजीसँ बढ़य लगै छै किछु एहन उपायसभ छै यदि केरासँ वजन नहि बढ़ै छै तऽ हमरा बुझाइए कि ओकरा निश्चित रूपसँ डॉक्टरसँ देखाबयके चाही किया तऽ कई प्रकारके हार्मोनल गड़बड़ी भेलासँ भी वजन लोकके नहि बढ़ै छै किछु अनुवांशिक कारण होइ छै ओहूसँ वजन नहि बढ़ै छै ताहि लऽ कऽ हमर सुझाव इएह रहैए कि यदि अहाँके भोजनसँ देह नहि बैढ़ रहल अछि वजन नहि बढ़ि रहल अछि तऽ अहाँ निश्चित रूपसँ ओकर आयुर्वेदिक उपचार कराउ आयुर्वेदिकमे भी बहुत एहन सन दवाइ छै जकरा सेवन कयलासँ वजन बढ़ि जाइ छै शरीरके तऽ सभसँ नीक सुझाव हम इएह दै छियनि लोककेँ कि पर्याप्त आराम आओर पर्याप्त भोजन आओर पर्याप्त पर्याप्त व्यायाम होवयके चाही एहिसँ निश्चित रूपसँ वजनमे सुधार हेतै आओर हमरसभके जे मिथिलाञ्चलक सचारवला खाना होइ छै ओ खा कऽ केहनो दूबर पातर आदमी मोटा भऽ सकै छै वजन बढ़ि सकै छै ओकरा आओर यदि ओहिसँ वजन नहि बढ़तै तऽ हमरा बुझाइए ओ कहियो नहि मोटा सकैए कहियो नहि ओकर वजन बढ़ि सकैए ताहिलए कऽ आहार आराम आओर व्यायाम ई तीन चीज अपनाबयके चाही आओर हमर मिथिलाञ्चलके भोजन खायके चाही तहन कोनो आदमीके वजन बढ़ि सकै छै धन्यवाद